इस क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले जैसे कि कबूतर हुआ कबूतर के पंख छींटदार होते हैं सभी को पसंद होते हैं और जैसे कि वो सभी को घुटुर घुटुर करके बोलती है उनका आवाज भी अच्छा लगता है जैसे कि कोयल हुआ कोयल की वाणी मीठी होती है वो कू कू करके बोलते हैं सभी को पसंद आते हैं मीठी वाणी और जैसे कि हो गया मोर ये तो राष्ट्र पक्षी है ये तो सभी को पसंद है मोर का पंख सब बच्चे बुतरू को पसंद है सभी अपने बुक में भी डालते हैं उनका पंख उनका पंख घर में भी सजाके रखते हैं ये पक्षी सभी को पसंद होती है और जैसे कि हो गया तोता सुग्गा सब अपने अपने घर में भी पालते हैं उनको पिंजरा में करके रखते हैं उनको दाना देते हैं खाना देते हैं और सुगा को जैसे पढ़ाइएगा वैसे वो पढ़ेगा सुबह को राम राम करके सबको जगाता है सुग्गा सभी को पसंद होता है तोता सभी के घर में अक्सर ज़्यादातर सभी लोग अपने अपने घर में र पालते हैं रखते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं और सभी पक्षी में जैसे कोयल कू कू करके बोलती है कोयल किसीको कोई देती नहीं है लेकिन उनकी वाणी जो है सभी को मीठी लगती है और कौवा जो होता है उसका वाणी करवा होता है जब ये ब किसीको कुछ भी लेता नहीं है फिर भी उसकी बोली जो है वो करवा लगता है इसीलिए कौवा किसीको पसंद नहीं होती है और कोयल की वाणी किसीको कुछ भी देती नहीं है फिर भी उनकी वाणी मीठी लगती है यही फ़र्क है सभी पक्षी में और सभी पक्षी जैसे कि सब पक्षी अच्छे होते हैं सभी पक्षी देखे जाते हैं यहाँ